हां जी यस मैम अच्छा अच्छा बनना देनियां आं जी ते कलर ब्लैक जां व्हाईट अच्छा ते ब्हाईट दा ब्हाईट दा चाली लक्ख ऐ ते ब्लैक दा चरताली लक्ख ऐ कौनसा मॉडल अच्छा उसका प्राईज़ ऐ थर्टी एट पैक जिस स्हाब दे पंज ज्हार जां दस्स ज्हार ओह् तीन साल ते कम्पलीट होई गै जाने टॉप मॉडल च फीचर्स मद फीचर्स आये दे होन जेह्ड़े बी फीचर्स आये दे होन न्यू मॉडल आं ओह् मिली जाह्ग तुसेंगी मैम जद मर्जी आई जायो ओके वेलकम वेलकम अ